दाल पकवान भुॻा चांवर साई भाॼी पुलाव वड़ियूं पटाटा बिह बसर भिंडियूं बसर फूल पताशा ॾई कोकी वड़ियूं पटाटा पापड़ जी चटणी पापड़ जो फुल्को स्वांजरे जा गुल स्वांजरे जा कोफ्ता स्वांजरे जो रायतो स्वांजरे जो तव्हां बंदि छो न कयो दादा